हेलौ औ इनट्रेन्सनि इगजामाथ' आं मोजां हायाखैलै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिना माथो इनट्रेन्सखौ फास जायाब्ला एदमिसन मोना आंनाबो गैया फारसेनानो सिक्सथि ल' मोनगोनना मोनाथाय आंबो बेखौनो सानदोंलै मोनगोनना मोना गोबां गोबां फारसेनफ्रासो मोनग्रोजोबब्ला जोंनिया वाइथिं लिस आवसो थानांगोन आंबो आसा गैयैसो मोनबाय मोनगोनना मोनला औलै गैया मोनगोनना मोनला एदमिसनखौनो देग्लाय ओरैनो थानांसिगोन नामा इनट्रेन्स इखजामखौनो आं हाबोयाखिसै औ ज' रालायलायनोसै हादोंना हायाखै रिजाल्तआबा माब्ला मोनगोन रिजाल्तआ इसे सबथासे सबथानैसो थानानै मोननो हासिगौ दां खबर लादो माला मोनो रिजाल्तफ्रा इनट्रेन्स होनायनि रिजाल्तफ्रा आंबो फरायनो गोसो मोनलै इउनिभारसिटि गानायनो औ दे उनाव ज' लोगो लालायनानै ज' थांनानैहाय नायहैनायसै रिजाल्तफ्रा माबादि जायो औ दे